दिक्खो जेह्की साढ़ी साफ सफाई होंदी ऐ ते सारें आस्तै गै जरूरी ऐ मतलब साफ सफाई दे बगैर केह् गै होंदा साफ सफाई दा सारें गै रक्खनी चाहिदी साफ सफाई नेईं होऐ ते तां इक ते इ'यां बंदा बी बने दा नेईं लभदा ते कन्नै कन्नै अस मतलब कि साढ़ा बमार होना जेह्का खतरा होंदा ओह् बी बधी गै जंदा कि जेह्के इ'यां जर्म किटाणू होई गे तां एह् असें ताहीं तुआंई होंदे ते अगर कुतै गंदगी होऐ तां उस तरह बी असेंगी बमारियां लग्गी सकदियां जि'यां कुतै गंदा पानी होंदा ते उस स्हाब कन्नै इ'यां दिक्खो जि'यां मक्खी मच्छर ऐ चीजां कीड़े कुड़े त्यार होंदे ते होर असेंगी साफ सफाई रखना चाहिदी अस अपने साफ सफाई रक्खने आस्तै जि'यां रोज अस झाडू मारी सकदे असेंगी पोचा बी रोज लाना चाहिदा कुतै इ'यां पानी पोनी किट्ठा होऐ दा होऐ ओह् जगह असेंगी साफ करी ओड़नी चाहिदी जेह्के जि'यां साढ़े छते उप्पर जि'यां ओह् लगदे डस्ट दी बजह कन्नै जि'यां केह् बोलदे उ'नें गी पड़ लग्गी जंदे पड़ लग्गी जंदे ते उ'नें गी पड़ें गी असें साफ करी लेना चाहिदा जेह्के असें गी हत्थ अपने टाइम टू टाइम धोंदे रौह्ना चाहिदा असेंगी किश बी अगर अपने मुंह् च हत्थ इ'यां पाना होऐ ते पैह्ले असेंगी शैल साबनै कन्नै धोइये गै पाने चाहिदे इ'यां नेईं कुतै असें इ'यां कुसै नक्के गी औंगली पाई दी कुसै क'नै पाई दी ते बैही गै खाने गी एह् अपना साफ सफाई दा पूरा ध्यान रखना असेंगी रोज न्होना चाहिदा जेह्की ह् साफ सफाई पूरी रक्खनी झाडू शाडू हर टाइम हर जगह मारना असेंगी केदें गंदगी च नेईं रौह्ना